आं हांव प्रदज्ञा उलयता म्हाका तुमच्या गांवा बद्दाल एनफोर्मेशन जाय आसलें शराव आयलेंडाचेर तुमच्या गांवांन सलीम अली बर्ड सेंचरी आसा थंय कसलें कसलें तरेचे बर्डस येता आसता बीन आनी खंयच्यो म्हयन्यान आसता तें

हां हां आनी तुमच्या थंय वानस कितल्यो आसा अश्यो आनी तेचें नांवां अशीं सांगपाक शकतात थोडी भितर

आनी हय आनीक थंय हे जाता न्हू होमखंड जाता न्हू तें खंयच्या वाड्यार जाता हं हां

हां आनी तुमचे थंय अशीं फेरी कितल्यो आसा म्हळ्यार एक राबंसून पावपाक शकता आनी एक पमजेसून न्हू

आनीक खंयच्यो अश्यो सुवात आसा थंय ज्यो पर्यटक स्थळ अश्यो आसा म्हळ्यार कोणय भोंवपाक येवंक शकता जाव कोण फोटो मारपा खातीर आं थँक्यू